चिरां जिल्ला जोंनि आङो चिरां जिल्ला होननानै बिबायदिनो आंनि जि खाथिनि अनगायै आं गोजान जायगानि जि बेबायदिनो मेंगानायनि माबा मोनसे जायगाफोरखौ लानानै आं बुंनो थांले जिहेथु आङो चिरां जिल्लानि आन्डारावनो दं चिरां जिल्लानि थुक्राझार होननाय जायगायाव जोंनि थुक्राझार ओनसोलाव बिबायदिनो मेंगानायनि माबा मोनसे जायगा होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो समावहाय खामानिफोर मावनानै जोङो बिबायदि समाव बेरायग्लांनो जोङो लुबैयो जों देहाफ्राखौ बार जानानै जोङो बिदिनो जोङो गोजोनग्लाय होनो जोङो सानो जोङो बिबायदिनो जोंनि थुक्राझार ओनसोलावहाय मोनसे मोजां बिबायदिनो पार्कफोर जोंनि देहाखौ जों मेंगा होनो गैया हिसाबै जोङो खाथियाव थानाय आइ रिभारनि सेरावनो जों समावहाय थांनानै जोङो बारखौ जाहैयो आर लोगोसे जोङो बे आइ ब्रिड्जनि गोजौआवनो जोङो समावआव थांनानै जोङो गावनि देहाखौ जोङो रिफ्रेस खालाम हैयो आरो जोङो बिजोंनो जोंनि देहानि मेंनायखौ जोङो गुसुं समनि गेजेराव जोङो मेंगाहोनो जोङो हानाय जायो आरो जोङो बेवहाय थाङोब्ला जोङो थुक्राझारनिफ्राय सानजा मोखांथिं थांनाय पि डाब्लिउ डि र'ड दङ थुक्राझार दखाननिफ्राय साहा थांनांगौ आरो साहा थांनानै हायार सेकेन्डारि स्कुल मोनो हायार सेकेन्डारि स्कुल मोनखांनायनि उनाव बेयो राइथ साइड खोलानिफ्राय फैयोब्ला राइथ साइडजों थांनांगोन आरो साहानिफ्राय फैयोब्ला लेफ्ट साइडजों थांना सानजा मोखां पि डाब्लिउ डि र'डजों थांनांगोन अब्लानो जोङो बे आइ फवालिनि जे ब्रिड्स बे ब्रिड्सखौ जों मोनैनो हागोन आरो जोङो बियावनो समावहाय जोङो जोंनि देहाफोरखौ जोङो मेंनाय मोनोब्ला जोङो बे दालां गोजौआव थांनानैहाय जोङो गाखो हैनानै जोङो गुसु बारखौ जोङो जाहैयो आरो बिजोंनो जोङो मेंगानायखौ जों देहायावहाय जों मोननो हायो बेनो